ہلو رائل ریسٹورانٹ مجھے آپ کے یہاں سے کھانا منگوانا تھا گھر میں آن لائن مجھے منگوانا ہے کیوں کہ میرے گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں اور مجھے جو ڈشیز منگوانے ہیں اس کی لسٹ یہ ہے بٹر چکن الونگ وتھ نان چکن بریانی مٹن بریانی اور اس کے ساتھ ہونا چاہیے ملائی کوفتہ میٹھے میں ہونا چاہیے رس ملائی اور رس گلہ سب چیزیں الگ الگ رہیں گی الگ الگ پیکڈ الگ الگ ڈبوں میں ملائی کوفتہ جو رہے گا وہ ہاف پلیٹ کر دیجیے گا بٹر چکن جو ہے وہ دو پلیٹ فل اور چکن بریانی جو رہے گی وہ دو پلیٹ رہے گی اور نان رہے گی اٹھارہ پیسیز جو میٹھے میں رہیں گی رس ملائی وہ آٹھ پیس کر دیجیے گا اور گلاب جامن بارہ پیس کر دیجیے گا اور یہ ساری چیزیں مجھے نیٹلی چاہیے کچھ بھی چیز ایسے کسی چیز کے ساتھ ملنی نہیں چاہیے اور مجھے یہ چیز اپنے گھر میں منگوانی ہے بکاز اور گرم رہنی چاہیے ساری چیزیں پلیز اس کا کوالٹی کا دھیان رکھیے گا بکاز کوالٹی ہی میٹر کرنا چاہیے ایٹ دی اینڈ اور کوانٹٹی میں دھیان رکھیے کوانٹٹی اچھے سے رہے ہر ایک چیز میں رس اچھے سے رہے اور فلیور بھی پورا دیا رہے تھینک یو